हठि योग में ध्यान ते ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे जॾहिं की अष्टांग योग में शरीर जी मांसपेशयुनि जी मज़बूती ऐं शरीर जी मज़बूती ते ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे विनियास योग में शरीर जे आसन ऐं साह जे विच में तालुमेल जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे इहे टई योगा जा ख़ासि अंग आहिनि जिनि जेके बिना योगा पंहिंजे पाण में पूर्ण कान्हे इन करे मुंहिंजे हिसाब मां टई ज़रूरी आहिनि शरीरु ऐं मन जी शांतिअ लाइ इन्हनि टिन्हिनि जो तालुमेल ज़रूरी आहे